दीदी गैस चूल्हा तऽ लोक कहै छै बड्ड नीक छै फेर ओकर महगा कते हो गेलैए महगासँ के भरा सकै छी कहु